ہلو آپ اولا اولا سے بول رہے ہیں میں نے ایسے بتا رہا ہوں جیسے میں نے لات کو آپ اولا سے آپ اولا کی ویب سائٹ سے آپ کا ٹیکسی بک کیا تھا اور اور ہم ہمیں کہیں چلنا تو تو آپ کو سنٹنری گیٹ آنا تھا اور اب ابھی تک نہیں آئے میں تب سے آپ کا ویٹ کر رہا ہوں

اپنا سفر شروع کر سکتے کر سکیں اور ہم سینٹنری گیٹ پہ کھڑے ہیں